हैलो अंजी अ बोल्ला दे तुस ते में सोचेआ तुस कदें नंबर गै चेंज़ करदे रौह्ने ते कदें भैन गी देई ओड़दे कदें भ्राऊ गी देई ओड़दे सिम अपनी पुच्छी लैने आं ओह् फिर इस बार किट्टी पार्टी तुंदे घर रक्खी लैन्ने आं मड़ो साढ़े घर मिस्तरी आये दे तां करियै मड़ो तुंदे घर अज्ज नौकरी निं करदा हून ते ठीक ऐ अग्गें आस्तै अपने घर रक्खी लैगे अच्छा ठीक ऐ तुस सनाओ केह् केह् लागै स्टॉल खानै बिच कन्नै केह् केह् गेमां रक्खनियां तुस सारियां जनानियां सलाह् करो पैसे सारें जनें पाने खाल्ली में थोह्ड़ी कल्ली नै पाने अच्छा ठीक ऐ थोह्ड़ा दिन ढलदे तुसेंगी फोन करने आं ठीक